मैथिली भाषाके अहम भूमिका छै जेना अपन सबके जे रहथिन अपना बहुत पहिने विद्यापतिजी ओसब मैथिली भाषाके बचबैके लेल बहुत प्रयास केलखिन बहुत हद तक लड़लखिन